जोंनि हारिमुनि फोलेरनि उननि मेथाइफ्रानो जाहैबाय जेर'खम बागुरुमबा बारदैसिख्ला गराय दाब्रायनाय बेफोरखौ जोङो रैखा खालामनांगौब्ला जों बेफोरखौ मोनसे लेखायाव एबा बिजाबाव लिरनानै दोनांगोन जाहाथे जोंनि इयुन जोलै इयुन जेनेरेसन इयुन जोलैफोरा जाहाथे बेफोरखौ खोनानो मोनो जों बेफोरखौ रेकर्द खालामना दोननांगोन मेथाइ हिसाबै जेरेखम बागुरुमबा नैबे मोनसे बर'नि थ्रेदिसनाल हारिमुवारि मेथाइ जों बेखौ माबा मोनसे जायोब्ला जों बेखौ मोसाहोनाय जायो माबा मोनसे प्रग्रामफोर जायोब्ला अकेसनफोर जायोब्ला जों बे हारिमुवारि मेथाइ बागुरुमबाखौ मोसाहोनाय जायो जों बेफोरखौ रेकर्द खालामना दोननांगोन जाथे बेयो गोमानानै थाङा बर' हारिमुनिफ्राय जों फोरोंनांगोन जोंनि इयुन जोंनि इयुन जेनेरेसनफोर जोंनि गथ' गथायफोरखौ फोरोंनांगोन जे बर'हाबो मोनसे हारिमुवारि मेथाइ दं गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय थानाय सोलिबोबाय थानाय बेयो मेथाइफोरा जोंनिफ्राय गोमालांनो मोननाय नङा जों बेनि थाखायनो जों बेफोरखौ फोरोंनानै दोनखानांगोन जोंनि इयुन जेनेरेसनफोरखौ जाहाथे बिसोरबो सोलोंनानै बेखौ देखायहैनो हायो फिरिनिफ्राय फिरि बेयो जाहाथे सोलिलांबाय थायो जों फोरोंनानै दोननांगोन आरो ना फोरोंनायजों लोगोसे जों बेखौ लिरनानैबो दोननांगोन बेफोर सल'खौ बेफोर मेथाइखौ जों लिरनानै दोननांगोन जेरेखम दामनाय देनाय हारिमुवारि दामनाय देनायबो थायो बेयाव जेर'खम खाम सिफुं ज'था बेफोरजों लोगोसेसो बे मेथाइखौ जोङो सोरजिनाय जायो जेर'खम बागुरुमबायाव जोङो खाम थायो खाम दामो ज'था दामो सिफुं दामो सेरजा दामो बेजोंसो मोनसे मिलायनाय फैयो बेफोरो आइजेंफोरा गैयाब्ला बेयो मोनसे हारिमुनि मेथाइ जानो हाया बेखायनो जोङो फारसेनिफ्राय नोजोर होनानै लाखिजोबनांगौ दामनाय देनाय मेथाइफोरखौ जोङो मोजाङै सोलोंनानै लानांगौ जाथे बेफोर जोंनिफ्राय गोमालाङा बेफोरखौ बुंनानैनो आङो फोजोबनाय जाबाय गोजोनथों